हमारे ग्रामीण समुदाय में डांस मान लीजिए कि बच्चे पैदा हुए तब भी खुशियाँ मनाते हैं डांस करते हैं उनका बर्थडै आया तो भी वे खुशियाँ मनाते हैं डांस करते हैं सभी लोग करते हैं असो आज के दुनिया में सभी लोग डांस करते हैं छोटे से ले कर बड़े तक शादी ब्याह होता है किसी का मतलब छट्ठी बढ़ई होता है तब भी लोग डांस करते हैं ऐसा है कि डांस करने के लिए लोगों को कुछ नहीं कहना पड़ता कोई त्यौहार पड़ता है जिसमें लोग व्रत रहते हैं जैसे जुतिया हो गया तीज हो गया तो लोग बाजे गाजे के साथ जाते हैं तो उसमें भी डांस करते हैं कहीं हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी डांस करते हुए डी जे पर लोग आज कल जा रहे हैं डांस का तो क्रेज ही बहुत तगड़ा है मतलब कोई त्यौहार हमारा पड़ गया होली पड़ गया दिवाली पड़ गया दशहरा पड़ गया दो चार लड़कियाँ चार लोग मिल गए हैं दस लोग अपना डांस कर रहे हैं तीज त्योहार पड़ा तो पंद्रह दिन तक डांस ही होता रहता है नाचे गाना होता रहता है डांस तो हर जगह पर एकदम खास हो गया है हमारे देश में डांस इतना हो रहा है कि हर कोई छोटा कार्य हो रहा है बड़ा कार्य हो रहा है इतने तक कि लोगों के मरने पर भी यहाँ डांस हो रहा है यदि अधिक बूढ़े हैं मर गए तो भी लोग डांस कर रहे हैं हमारे ग्रामीण समुदाय में बस डांस का यही क्रेज है कि किसी छोटे बड़े त्यौहार पर हर जगह डांस डांस लोग कहते हैं हमारी यही खुशी है हमारे गाँव लोगों की यही खुशियाँ हैं हम तो कहीं बाहर ज़्यादा गाँव के लोग जाते नहीं तो अपने घर में ही अपने गाँव में ही चार दस महिलाएँ मिल जाती हैं तो वे मिल कर यह सब त्यौहार के तरह से मना लेती हैं एसे हम लोगों को खुशी भी मिलती है कजरी है तीज है दिवाली है होली है समझ लीजिए नवरात्र है तो नवरात्र में भी नौ दिन तक देवी मैया का डांस होता है सुबह भी हो ज होता है मान लीजिए गाना गा रही हैं तो एक दो लोग उठ के अपना डांसे कर रही है एकाध दो लोग शाम को भी भग भक्ति गीत गाती हैं दीया जलाती हैं नौ दिना तो वहाँ भी अपना दो चार महिलाएँ गाती हैं दो चार महिलाएँ डांस करती हैं देवी के गीत पर भी हम कहीं मुंडन करने जाते हैं कहीं बाल उतारने जाते हैं किसी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भी हम समुदाय के साथ जाते हैं तो समुदाय की महिला भी जब जाती हैं तो वहाँ भी डांस करती हैं बाजा गाजा लेकर हम लोग सब लोग जाते हैं तो डांस खूब अच्छी तरीके से होता है और हमें अच्छा भी लगाता है हमारे समुदाय के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा समझ लीजिए कि इतना टेंसन वाली दुनिया जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा गीत गाकर डांस करके हँस के बोल के इस तरह से हम लोग अपना जीवन बिताते हैं बहुत हमें यह बहुत अच्छा लगाता है कि हम लोग अपना अपने गाँव के लोग मिल कर हर कार्य में खुशियाँ मनाते हैं नाचते हैं गाते हैं तो इस तरह से हम एक भी होते हैं कितना भी झगड़ा लड़ाई हुआ रहे हमारे गाँव में लेकिन जब कोई कार्य होता है तो सभी लोग मिल के यह कार्य करते हैं तो इससे बहुत खुशी मिलती है हमको और हमारे लोग भी एक हो जाते हैं